आङो गारदेन खौ हबि हिसाबै मोजां मोनो जेनेबा जोङो गारदेन होननानै बुङोब्ला जोङो बिबार बारि बिफां लाइफां गासैखौबो गायनायाव जोङो गोसो होयो आरो बेफोराव बिबार लाइफां गायोमोनबा बिबार बारि थायोबोला जोंनि न'आबो समायो आरो बायदि रोखोमनि बिबार बारि बिबार बिफां बिफांफोर गायोब्ला न'फ्राबो समायो बिफोराव दाउफ्राबो दाउ दाउफोर सिखिरिफ्राबो बाफैनो मोजां मोनो बिफां लाइफां थायोब्ला बिफां लाइफां थायोब्ला जोङो न'आव बेरायनोबो मोजां मोनो बेफोरखौनो नायै नायै गोसोफोरखौ सानथि मोनो बिबार गायनानै न'खौ साजायनोबो मोजां मोनो बेफोरबायदि बिबारफोरखौ मोजां मोजां रोखोमनि जेनेबा गोजा गोमो गोथां गासिबो रोखोमनि बिबार गायनानै जोङो साजायनाय जायो बेफोरखौ नायबाय थानोबो मोजां मोनो जेनेबा जोङो गोसो गोसो गोथारै जोङो मोजां मोनो बिबार गायनानै आरो बेफोरखौनो जोङो हबि हिसाबै बाहायनाय जायो